जीअं त मूंखे गानो ॻाइण जो जाम शौक़ु आहे त मुंहिंजे घर में सभु ॿुधंदा हुआ मां सॼो ॾींहुं गुनगुनाईंदी हुअमि टीवी सां गॾु गाना ॻाईंदी हुअमि त मुंहिंजी ममीअ चई हलु तोखे हाणे गाने ॻाइण जो शौक़ु आहे तोखे क्लास में थी विझा पासे में ई आंटी आहे जेका सभिनी खे सेखारींदी आहे उन वटि वञी तोखे बि विझी थी अचां तूं बि हुते वई आराम सां विही गाना ॻाए ऐं ॿियनि खे परेशान कर मूंखे परेशान न कर त पोइ मूंखे हुन वटि वठी वई ऐं मां हिन आंटी वटि घटि में घटि चारि पंज महिना सिखियो थोरो थोरो करे मुंहिंजो अञा थोरो साफ़ु थियो गानो ॻाइण जो तरीक़ो जेको हूंदो हुओ मूंखे घटि वधि ईंदो हुओ त हुन आंटी सां गॾु सिखी करे मां सुठी तरह सां सिखी वियमि त हिकु दफ़ो मुंहिंजे कॉलेज जी स्टेज ते मतिलबु सिंगिंग मतिलबु गाने ॻाइण जी प्रथा हुई त मूंखे हुन में चयो तूं पार्टिसिपेट कर छोकी सभिनी खे ख़बरु हुई की मां गानो ॻाइण सिखणु वेंदी आहियां त हुन करे मूंखे हुन में वियमि की तूं बि हुन में पाट खण त मां हुन में भाग खयो ऐं मां वई हुअमि मूंखे जॾहिं जीअं मूंखे सॾु कयूं मुंहिंजे नाले सां भई अच तूं मथे स्टेज ते अची करे गानो ॻाए त मां जीअं स्टेज ते वियमि त सभु माण्हू मूंखे ॾिसी अंदरा ई अंदरा मूंखे डप थियणु लॻो की हाणे मां छा कयां हीअं त मां पाण ई हिन पासे में या अंदरि हिकु क्लासरूम में ॻाईंदी हुअमि इहे त हाणे मूंखे सभिनी जे साम्हूं गानो ॻाइणो अलाए कोई माण्हू खिल उॾाईंदा छा कंदा छा चवंदा इहे सोचे करे थोरी घबराहट थी वई घबराइजी करे ॿ मिंट ईअं मां अखियूं बंदि करे ऐं माता जो नालो खयो मां चयो माता हाणे तूं ई मूंसां गॾु अचिजो मूंसां गॾु गानो ॻाइजे ऐं मुंहिंजी हिन तकलीफ़ खां ॿाहिरि कढिजे जीअं मुंहिंजो कोई ग़लति न थिए ईअं कंदे मां अखियूं खोले ऐं गानो ॻायो चालू कयो जो सभिनी ॻाए करे ख़तमु सभिनी ताली वॼायूं ऐं सभिनी चयो जाम सुठो ॻायो ईअं करण सां मूंखे ॾाढी ख़ुशी महिसूस थी